جی گڑ مارننگ سر جی جی سر جی جی موبائل شاپ سے ہی بات کر رہے ہیں بتائیے آپ کون سا موبائل چاہیے آپ جی سر سیمسنگ میں کوالٹیز ہیں اچھی سیمسنگ کا بہت سے فون آ رہے ہیں آپ کو کون سا فون چاہیے سیمسنگ کا جی جی جی جی اچھا سر ہائی رینج میں جی جی سر تو کس پرائز تک آپ فون خریدنا چاہ رہے ہیں کس پرائز تک آپ فون خریدنا چاہ رہے ہیں اچھا تو سر پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایس ٹوینٹی فور الٹرا خرید لیجیے اس کی کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کیمرہ کوالٹی بیسٹ کیمرہ کوالٹی ہے اور لانگ لاسٹک وہ بیٹری ہے اس کی اور اس کے فیوچر کے بہت مطلب آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے جی اور جی وہ اس میں ہینگ ہونے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے اور سر اس آپ کو پروسیسر بھی بہت اچھا ملے گا آپ اسے لمبا لمبے ٹائم تک چلا سکتے ہیں اور آپ کو اپنے دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس فون میں سر وہ کمپنی نے اسے ختم کر دیا ہے نا تو اس وجہ سے صرف آپ کو ڈاٹا کیبل ملے گی چارجر آپ کو خود بائے کرنا پڑے گا جی جی سر فون آئے گا جی جی سر اور بیٹر ایک سے ایک فون ہیں آپ اوپو کا خرید لیجیے جی اوپو یا پھر آپ نتھنگ کا خرید لیجیے نتھنگ کا بہت بیشٹ کوالٹی فون آ رہے ہیں میں نے بس ہاں اس کے اچھے پروسیسر ہیں اور اس کے آپ کو کیمرہ کوالٹی بھی جیسی آپ کو چاہیے وہ ملے گی اور بیٹری لائف بھی آپ کو جو آپ بتا رہے ہیں آپ جو جو آپ کو فیوچر چاہییں فون میں وہ سب کچھ آپ کو ملے گا

سر آپ جی جی سر آپ جیسا آپ چاہیں سب کچھ آپ کو یا آپ کیش لینا چاہتے ہیں تو کیش بھی مل جائے گا اور ای ایم آئی پہ آپ کو مل جائے گا دونوں اویلیبل ہمارے پاس ہیں تھینک یو تھینک یو سر ویلکم